हेल्ल' औ दाथ' नै जोंहा गामिनि जाबाय नालाय एखे गामिनि दा जोंनि बे अखा बोथोरनि समाव जोंहा मा खालामनांगौ जाखो एथ' गामिखौनो लोमसावजोबो औ औ औ रायज्लाय नांसिगोन औ मोन औ औ औ ज' सानसे सम लानानै डेट लानानै ज' रायज्लायनानै माबा मोनसे मावथारनांसिगोन नङाबा गोदाव सोराव जागोन नङाबा ए न' लोमसावबा माबा माहाय थागोन माहाय मागोन जागोन ना ओंखायनो मोजाङै थाब ज' लोगो लानानै औ औ प्रटेक्स'ननि थाखाय माबा मोनसे खालामनांसिगोन जोङो ज' जानानै रायज्लायनानै एसे माबाफोरबो मोन्नो हानाय बिदिबो जों एसे रायज्लानानै बिनांसिगोन गेदेरफोरनाव औ नङाबा कालेक्सन खालाम औ औ खांलायनानै कालेक्सन खालामनानै माबा मोनसे खालामनानै औ खालामथारनांगोन नङाबा जानाय नङा गोदाव सोराव जागोन ना औ औ गामिनि साननानै रायज्लायनोसै ज'नो नङाबा जानाय नङा ना ला जायखिजाया जोङो बे लास्टनि लास्ट मास लास्ट मासफ्रावहाय टाइम लानानै ज' ओंखारनानै मोनसे डेट लानानै फिक्स खालामनानै ओंखारनोसै ओमफ्राय रायज्लायनानैहाय मावनोसै खामानिखौ नङाबा जानाय नङा औ दे होनबालाय औ दे ओं